मेरे मेरे गाँव मेरा मायके आता है कमलेश नाम की लड़की है लड़की उसका नाम है सपना वह भी ससुराल गई थी उसका बाप उसके सास को समधन को प्रेम प्रेम चल रहा है चल रहा है तो अपना लड़की उसी घर में कर दिए कर दिए साल एकाध साल रहे लड़की फिर उसका लड़की जब सपना नाम की लड़की देखे थे कि मेरी सास ऐसी है तो उसको सपना नाम की लड़की को मैं अपन उसको दहेज के बारे में अपन एतबा उसको फाँसी की सजा ज़हर उसको जला दी आग लगा दी कि नहीं रहेंगे और देखेंगे तो सबको हल्ला करेंगे कि इसका बाप मेरे मेरी सास को रखी थी लेकिन वह भी उसको लड़की को जला दी और जला भी दिए और फिर उसको तो दहेज के बारे में के दहेज भी नहीं दिए और उसके बाप प्रेम करते थे समधन को समधन भी उल्टे ही बाप को फसा दी कि यह दहेज नहीं दिए थे अपनी लड़की को यह बाप भी मार डाले जला भी दिए और उसको भी जला भी दिए अपनी बहू को और फिर उसको तब पैसा भी पाँच लाख छह लाख उसके सब दलाली करके लिए थे अब देखिए कि मेरी लड़की है चार परिवार में हमलोग हैं मैं यह लड़की को सबलोग का कर रहे थे शादी देखने के लिए तय तमाम करने के लिए मेरी लड़की को लेकर इक्कीस लाख माँगे थे इक्कीस लाख माँगे थे आप सोचिए कि मेरे पास दस ही बीघा मेरे लड़कों के हिस्से थे इक्कीस लाख माँगे थे माँगा तो मैं तिलक कहाँ से कहाँ वह कहाँ से बारात का खर्चा सम्हालूँ कहाँ से गाँव गौना होता है इस तरह कहाँ से दे सकूँ कहाँ से फल मिठाई बारात सम्हालेंगे कितना नाना प्रकार की शादी में लड़की के लगते हैं तब जब खेत बेचेंगे तब ना हम दहेज लड़की को देंगे आचार्य परिवार का है यह जानते हैं आचार्य परिवार का है कहूँ के जाति में दहेज प्रथा कम हो जाए इस गरीब धनी जो रहे सो दे सकते हैं गरीब लोग कहाँ से दे सकेंगे इतना दहेज लेकिन क्या करें अपना पेट काट करके अपने लड़कों का हिस्सा नहीं रखेंगे कि मैं लड़की की शादी कर रहे हैं अभी जिसमें लड़की को देकर अपना गला छुड़ाएँ लड़की धन है बेटी को रखना नहीं है समय से शादी हो जाए तो ठीक है इसी बारे में हम कहते हैं कि दहेज प्रथा कम हो जाए कानून का राज हो जो कितना गरीब नहीं दहेज देते हैं उसकी लड़की छोटी जाति का मार डालती है फसरी सब लगा लगा देते हैं सब गलत है दहेज प्रथा के बारे में ऐसा हो कि दहेज को कम कर दें कानून के मुताबिक़ काम हो हो जाए लेकिन सब लोग यहाँ सहाँ सब लोग करते हैं और देखिए कि मैं लड़की की शादी कहाँ से करूँ इक्कीस लाख माँगे थे तो मैं तो खेत बेचूँगा तब ही न दहेज दूँगा खेत बेचूँगा दहेज दूँगा सब समान कीनूँगा मेरा मेरा हसबैन्ड भी हैं हार्ट के मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर है शुगर है और उसको दोनों तरफ छल्ला लगा है गैलेक्सी हॉस्पिटल में उसको पैसा यह पैसा उसको भी दो लाख का छल्ला मिला हाँ फिर चार पाँच लाख रुपया उसकी दवाई में लगा था और फिर हमलोग तबाह थे कि मेरे पास एक लड़की एक लड़का है आदमी रोगी हैं मुझको भी हार्ट हैं हार्ट का पेशेन्ट मैं भी मेरा चारों वॉल्व हैं दो ठो जाम हैं दो ठो सही हैं हमेशा तबियत खराब रहती है कभी पेट में दर्द होता है कभी कभी कभी पैर दुखाता है कहाँ से हम दवाई करें लड़की की शादी है मेरा आदमी को भी तबियत खराब रहती है मुझको भी दवाई हर महीने में सात हज़ार की लगती है एक दिन दवाई उसको छोड़ वैसे छूटना नहीं चाहिए कर्जा भी ले करके उसको दवाई भी मेरे बच्चे करते थे